हीअ आखाणी आहे प्रभु श्री राम जी जॾहिं दशरथ महाराज दशरथ खे जॾहिं संतान जी प्राप्ती थी हुई तंहिंमहिल हिननि खे जेको पहिरों पुत्र प्रभु श्री राम जंहिंखे असां चवंदा आहियूं हुन जो जनमु थियो जॾहिं हुन जे पंहिंजे पुत्र जे जनम जे समय हुननि पंहिंजे छा कयो महाराज दशरथ यज्ञ कराया वॾा यज्ञ करायांइ हुननि पंहिंजे राज्य में महाराज दशरथ जॾहिं हूअ राजा थी करे दर्शन करनि था त हुन जी जेकी प्रजा हुई उन जे जॾहिं असांजो राजा

त जॾहिं प्रभु श्री राम जो जनमु थियो तॾहिं राजा दशरथ त यज्ञ करायो ई हो यज्ञ ऐं हवन त करायो ई हो पर उन जे समय ते जेका आयोध्या में जेकी प्रजा हुई जेकी जेकी ग़रीब प्रजा बि हुई जेकी अमीर प्रजा बि हुई उन्हनि सभिनी सभिनीनि आयोध्या में यज्ञ ऐं हवन कयो हो ऐं जेका उन समय ते त गांइयूं बि जामु हुयूं त माण्हू गिह ऐं सभु कढंदा ई हुआ खीरु गिहु मखन त निकिरंदा ई हुआ त उहो त कोई प्रश्न ई नथो उत्पन थिए की काई कमी बि कहिड़ी शइ जी त जेका सभु जणा हुआ सभिनी यज्ञ कयो हवन कयो ऐं उन्ही हवन जो जेको धुओं हो उहो यज्ञ जे जेको धुओं हो मथे मथे मथे मथे आसमान ते पहुचंदो हो ऐं जॾहिं हिकु जहिड़ो यज्ञ कंदो आहे त बि हीअं लॻंदो आहे की भई थोरो धुओं मथे पियो वञे जॾहिं सॼी आयोध्या घरु घरु गली गली सभिनी यज्ञ कयो सभिनीनि हवन कयो त हेॾो धुओं पैदा थी वियो एॾो काराक पैदा थी वई त सॼो कारो कारो अंधेरो जीअं आसमान में फैलिजी वियो उन समय ते हीअं पियो लॻे बई जीअं सुबुह जे समय ई हीअं पियो लॻे बई जीअं अजीब राति थी वेई आहे जॾहिं प्रभु श्री राम जे समय उन्हनि जे जॾहिं जनमु थियो जॾहिं सभिनीनि यज्ञ कयो सभु अहिड़ा आनंदित हुआ हर्षो उल्लास में हुआ ख़ुशियूं पिया मल्हाइनि केवल हिकु ॾेढ हो जेको ॾाढो उदासु हो हाणे अगरि मां तव्हां खा पुछंदमि की उहो केरु हुओ त तव्हां चवंदा भई हूंदो कोई हिन जो कोई शत्रू हूंदो उहो ई दुखी हूंदो न पर उन ई मना हिकु रात्री देवी हुई रात्री देवी जीअं ॾींहुं हूंदो आहे तीअं राति थींदी आहे त रात्री देवी बि उहा ॾाढी उदासु वेठी हुई त प्रभु उन्हनि खां पुछनि त भॻवानु हुननि खां पुछनि था प्रभु भॻवानु विष्णु उन्हनि खां पुछनि था के भई तव्हां उदासु छो आहियो त हूअ चवनि थी प्रभु तव्हां अॼु राम जो अवतार खणी करे प्रभु श्री राम जो अवतार खणी करे तव्हां धरती लोक ते आया आहियो के तव्हां राजा दशरथ वटि उन्हनि जी संतान जे रूप में तव्हां जनमु खंयो तव्हां सभिनी जो मान सम्मान कयो मुंहिंजो मान सम्मान न कयव त चई कहिड़ो मान सम्मान न कयो त हुन चयो रात्री देवी चयो भई तव्हां ॾिसो सुबुह जे समय ते हिन वेला ते तव्हां पैदा थिया आहियो हिन वेला ते तव्हां जनमु खंयो अथव तव्हां मूंखे त इहो सुनहरो अवसरु न ॾिनव इन जे करे मां दुखी आहियां तॾहिं भॻवान विष्णु हुननि खे वचन ॾिनो मां कंहिंजो बि दिलि न तोड़ियो सघां मां हर कंहिंजी आत्मा खे हर्ष ऐं उल्लास सां भरंदुमि मां तोखे वचन थो ॾियां की तोखे मुंहिंजी हिन ॻाल्हि सां दुखु थियो मां ॿिए जनम में मां तुंहिंजो मान सम्मान करण लाइ मां रात्री जे समय रात्री जे समय ते जनमु खणंदमि तंहिंमहिल ॿिए जनम में प्रभु श्री राम भॻवान कृष्ण जे रूप में वासुदेव जे वटि वासुदेव पुत्र थी करे भॻवानु श्री कृष्ण राति जो ॿारहें लॻे जनमु खणी करे उहो जेको ऋण उहो चुकाए वरतनि उन माता खे जेको वचन ॾिनो उन रात्री देवी खे इहे मां तुंहिंजे मान सम्मान जे लाइ मां तुंहिंजे समय ते पैदा थींदुमि ऐं हुन जे उन्हनि वचन जो पालन कयो ॿिए जनम में प्रभु श्री राम भॻवानु विष्णु जेका असां चवंदा आहियूं भॻवानु प्रभु श्री राम भॻवानु कृष्ण जो जनमु खणी करे रात्री जे समय ते पैदा थिया जंहिंमहिल सभु द्वारपाल सुम्हिया पिया हुआ घंघोर अंधेरो हो बरसाति पई पए हुन समय ते भॻवान कृष्ण जे रूप में हुन जनमु खणी करे रात्री देवी खे जेको वचन ॾिनो हो उहो पूर्ण कयो हुयो हिकु ॿी कथा हीअं आहे भॻवानु श्री कृष्ण जे समय जी शिषुपाल जी शिषुपाल जेको हो उहो भॻवानु कृष्ण जी बुआ जो पुत्र हो शिषुपाल जॾहिं जनमु खयईं तॾिंह हू विचित्र हो तंहिंमहिल उन लेखे ॿ ॿाहूं जे जॻहि ते चारि ॿाहूं हुयूं चारि टंगू हुयूं ऐं मुख बि अजीब हो पर हुन खे इहो आशीर्वाद मिलियल हो की हू उन खे जॾहिं कोई अहिड़ो कोई तेजस्वी ॾिसंदो तंहिंमहिल हुन जो जेको इहे सभु जेका वधीक ॿाहूं आहिनि वधीक टंगू आहिनि उहा गुम थी वेंदी ऐं साधारण मनुष्य जीअं थी वेंदो शिषुपाल जॾहिं हुनखे भॻवानु श्री कृष्ण जॾहिं हुन खे पंहिंजी अखियुनि सां प्रत्यक्ष ॾिठो तंहिंमहिल हुन जी ॿ ॿाहूं ॿ टंगू थी वयूं ऐं उहो शिषुपाल साधारण थी वियो शिषुपाल जी हीअ बि कथा आहे की भॻवानु विष भॻवानु कृष्ण जेको विष्णु जा अवतार आहिनि भॻवान कृष्ण हिले पंहिंजी बुआ खे वचन ॾिनो की शिषुपाल आहे त असुरु जीअं पर मां हिनजा केवल सौ अपराध क्षमा कंदुमि सौ अपराध केवल सौ अपराध क्षमा कंदुमि पोइ जॾहिं द्रौपदी वटि भॻवानु कृष्ण जंहिंमहिल विया हुआ हुननि जे दरबार में तंहिंमहिल सभु हिन जो अपमानु पिया करनि के जंहिंमहिल भॻवानु कृष्ण हुननि जे दरबार में विया हुया युधिष्ठिर जे दरबार में विया हुआ तॾहिं जेका प्रजा पांडव हुआ हुननि भॻवानु कृष्ण जे मान सम्मान लाइ हुननि खे सॾु कयो हो तंहिंमहिल इहो शिषुपाल आयो हो चए हेॾे रा हेॾे खे तव्हां मान सम्मान ॾियो त हियो कृष्ण आहे केरु आहे त हिकिड़ो ग्वाला ई न पोइ तंहिंमहिल हुननि सभिनि खे ॾाढो क्रोध आयो इहो ग्वाला आहे इहो माखनचोरु आहे तव्हां हिन जो मान सम्मान त करो इहे चई चई करे उहो अख़र वधाइणु लॻो तंहिंमहिल जॾहिं उहो निन्यानवे ते पहुतो तंहिंमहिल भॻवानु कृष्ण चई शिषुपाल हिकु अंतिम हिन खां पश्चात न तूं चई सघंदे पर त बि शिषुपाल भॻवान कृष्ण जो अपमानु कंदो ई रहियो तंहिंमहिल भॻवानु कृष्ण जेको माता खे शिषुपाल जी माता खे वचन ॾिनो हुअईं उहो वचन जो पालन कयांई सौ अक्षरनि खां पोइ सौ अपशब्दनि खां पोइ भॻवानु श्री कृष्ण पंहिंजी सुदर्शन चक्र सां शिषुपाल जो वधु कराए वरितांइ जंहिंमहिल शिषुपाल जो वधु थियो पोइ सुदर्शन चक्र घुमी करे भॻवानु श्री कृष्ण जे आङुर ते वापसि अची वियो ऐं उन ई तेज़ धार सां उन जे आङुर मां रक्त वहणु लॻो खून वहणु लॻो इहो ॾिसी करे द्रौपदी तुरंत पंहिंजे दुपट्टे मां हिकिड़ो टुकड़ो फाड़े करे हुन जे आङुर ते पटी बधी छॾियांइ तंहिंमहिल भॻवानु कृष्ण चयईं इहे सखा द्रौपदी तूं मुंहिंजी भेण आहीं इहो जेको तो मूंखे पटी पाई अथई आङुर ते इहे जेको टुकड़ी तो पाती अथई हीअं मां तोखे व्याज सहित मां तोखे वापसि ॾींदुसि ऐं जंहिंमहिल दुर्योधन ऐं दुशासन द्रौपदी जो अपमानु करणु लॻा तंहिंमहिल भॻवानु कृष्ण खे उहो यादि करणु लॻी उहा वासुदेव मुंहिंजी मदद करो वासुदेव मुंहिंजी मदद करो तंहिंमहिल भॻवानु वासुदेव तंहिंमहिल भॻवानु श्री कृष्ण साड़ियुनि जा अथाहु अथाहु मोकिलियांई

ऐं अंत में उहे हार मनी विया पर भॻवानु श्री कृष्ण जी तरफ़ा पोइ साड़ियुनि जी कमी थी ई न